हँ हँ सरिते दीदी बोलै छियै जामुनके यऽ लीची यऽ कठहरके यऽ लेबै अहाँ से कतेक दू सए अढ़ाइ सए हँ कमे थोड़े पेड़ मिलै छै नहि नहि नहि सए रुपैआमे केना मिलत हँ लऽ जाउ डेढ़ सएमे आओर की लेबै हँ ओ ओ बेचै छियै डेढ़ सएमे डेढ़ सएमे हँ

अस्सी रुपैआमे नहि देब अहाँके हँ जहाँ डेढ़ सए वहाँ अस्सी रुपैआ लगाबै छियै तऽ केना देब हुँ नब्बे

लीची यऽ हँ ओ सए रुपैआमे दए देब हँ नहि नहि कम नहि करऽ करब नहि नहि नहि कम नहि होत एहिमे किए कम करब नहि नहि अस्सी रुपैआमे नहि देब नब्बे लगा लियौ नब्बे

नहि यऽ आर किछोके गाछ नहि यऽ तीनगो चारि गो गाछ बेचै छियै नहि यऽ लताम नहि नहि जानुमके जामुनके यऽ हुँ